صحت علاج کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا سرکار کی طرف سے کہ جو بھی سرکار کے میڈیکل کالج ہیں ضلع اسپتال ہیں ان کی دیکھ ریکھ موجودہ وقت میں بہت اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے مریض کو اس کو بہت آرام نہیں مل پا رہی ہے کہیں دواؤں کی کمی رہتی ہے کہیں انجکشن کی کمی رہتی ہے آج کل عموماً تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بیڈوں تک کی کمی ہے یہ تو شہروں کا حال ہے اور دیہات چھیتر میں سواستھیہ سیوائیں تو اس سے زیادہ بدتر ہیں جو سی ایچ سیاں وغیرہ بنائی گئی ہین تین تین دن ڈاکٹر نہیں آتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں لوگ جب وہاں سے لوگ یہاں شہر آنا چاہتے ہیں تو ایمبولینس کا انتظام نہیں ہے ایمبولینس کا انتظام سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے ہر بلاک پہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی کو ضرورت ہے جس بلاک سے بھی فون کرے ایمبولینس مہیا ہو اور وہ ضلع اسپتال پہنچ سکے میڈیکل کالج جہاں بھی بھیجا جا رہا ہے ریفر کرا جا رہا ہے پہنچے اور اس پہ سرکار کو بہت دھیان پہ دینا پڑے گا اس وقت موجودہ وقت میں سواستھیہ سیوائیں بہت نہ کے برابر عام جَن کو اس کے لابھ مل پا رہا ہے تو اس سواستھ کے معاملے میں سرکار کو بہت ہی ذمہ داری سے دھیان دینے کو ہے کام کرنے کو ہے جس کو علاج صحیح نہ ملنے واجے وجہ سے تمام لوگوں کی موت ہو جاتی ہے خاص کر کے ہماری مائیں بہنوں کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے علاج کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے اور رہی پڑھائی کی بات تو پڑھائی کے لیے بھی سرکار کو بچوں کی مدد کرنا چاہیے اس وقت موجود وقت جو ہے اس میں جو سرکاریں چل رہی ہیں اس میں تو باتیں زیادہ ہیں ہر بات میں زبانی خرچ زیادہ ہے لیکن زمین پہ کام بہت کم ہو رہا ہے جیسے جو غریب بچے کمزور بچے ہیں جن کے ماں باپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں انہوں نے داخلہ کرا دیا ہے کوشش کر کے اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے تمام سویدھائیں ملیں گی لیکن جب اسکول کالج جاتے ہیں تب ان کو بچوں کو ایک لالچ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا بیس ہزار روپیہ فیس ہے بچے کی تو اس کلاس میں اس کو دس سے بارہ ہزار اسکالرشپ آ جائے گی لیکن میں یہ دیکھ ریا ہوں پچھلے تین سال سے خاص کر ایک ہی سمودائے کے بچوں کو اسکالرشپ کا لابھ نہیں مل پا ریا ہے جو لوڈ ان کے ماں باپ پر پڑ رہا ہے آگے وہ کمزور ہو رہے ہیں بچوں کو پڑھانے میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے ان کے پاس مزدوری کرتے ہیں تو اس پہ بھی سرکار کو بہت دھیان دینا بغیر بھید بھاؤ کے اس معاملے میں اسکالرشپ کے معاملے میں بچوں کی جو ان کا رائٹ بنتا ہے ان کو ان کا حق دینا چاہیے جو وعدہ سرکاروں نے کرا تو میں سرکار سے یہی امید کرتا ہوں کہ سواستھیہ چھیتر میں شکشا کے چھیتر میں ان چیزوں پہ دھیان دیں بہت زیادہ